जी हाँ हाल ही में मैंने एक ही गैस का कनेक्शन कराया है तो मुझे इस गैस से बहुत अत्यधिक लाभ हुआ है मैंने तबसे गैस का कनेक्शन कराया है और गैस को मैं लेकर आया हूँ घर पर तबसे मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है क्योंकि गैस के उपयोग के बाद हमें हमारा ईधन की बचत होती है और गैस पर हमें खाना पकाने में दूध गर्म करने में और भी बहुत सारे कार्य करने में आसानी होती है क्योंकि जब हम किसी कार्य को चूल्हे पर करते हैं तो वह चूल्हे पर टाइम लगता है और धुआँ निकलता है जबकि गैस पर धुएँ की कोई ऐसी समस्या नहीं है और हमें गैस पर हमारा कार्य करना बहुत अच्छा लगा है